सिंधी भाषा हिकु सुठी भाषा सवली भाषा आहे माण्हुनि जो वीचार आहे की भाई ईअं भाषा ॾाढी ॾुखी आहे ऐं सिखण में असांखे असमर्थ आहियूं परेशानु आहियूं असांजे लाइ इहा सिंधी समाज जे विषय में इहा ॾाढी सुठे में सुठी भाषा आहे ऐं असांजे हर हिकु सिंधी भाषी खे इहा भाषा सिखणु खपे ऐं घर में ॿारनि खे वॾनि खे सभिनि खे सेखारणु खपे छो त असांजो कथाऊं असाजूं दंड कथाऊं सभु कुझु इनमें असांजो शुरू खां वठी करे असांजो सिंध प्रांत जो इहो हलंदो थो अचे की असां पंहिंजे सिंधी भाषा खे हमेशह सुठे रूप सां अॻिते वधायूं ऐं वध ऐं प्लस इस्कूल बि असां ॿारनि खे उहा सेखारियूं भाषा घर में त बिल्कुलु सेखारनि ई सेखारियूं ऐं प्लस इस्कूल खोले करे जंहिंखे बि नथी अचे हूअ भाषा उनखे सम्झाइण जी कोशिशि कयूं ऐं ॾाढी सरल भाषा आहे असां इनखे ॾाढो उंच ते पहुचायूं ऐं पंहिंजी भाषा खे हमेशह लाइ अॻिते वधाए करे ऐं पंहिंजी मज़हब खे पंहिंजे धर्म खे असां पंहिंजे सिंधी समाज खे वधाइण लाइ ॾाढो कुझु करे सघूं था असां पंहिंजे हि हिते स अ पंहिंजो प्रांत लाइ बि असां कोशिशि कयूं की असांखे सिंध प्रांत थिए ते असांखे मिले असांजा सिंधी भाषी सभु सिंधी में ॻाल्हाइनि पाण में घट में घटि सिंधी ॻाल्हाइनि बाक़ी भाषिन सां हिंदी में ॻाल्हाइनि असां पंहिंजे भाषा खे ॾाढो सुठे तरीक़े सां वधारे ॾियूं असां नंढड़नि ॿारनि जेकी जमनि था उन्हनि खे लोली सिंधीअ में ॾियूं उन्हनि जो विकास सिंधीअ में कयूं असांजो सिंधी में ॾाढो प्रोग्राम ॾिसण वटा हूंदा आहिनि सिखण ॾाढी सवली आहे माण्हुनि जी सिर्फ़ु मानसिकता इहा आहे की असां न सिखी सघंदासीं पर इहा ॾाढी सरलता सां असां सिखी सघूं था असां सिर्फ़ु थोरो ध्यानु ॾेई करे पंहिंजी भाषा खे वधारो कराए सुठे रूप सां अॻिते खणी सघूं था असां पंहिंजे परिवार में इहे ॻाल्हियूं पंहिंजे नंढनि खां वठी करे वॾनि ताईं सिर्फ़ु इहेई हुजनि की असां घर में सिंधी ॻाल्हाइयूं सिंधी सेखारियूं सिंधी में ई ॻाल्हाइयूं पाण में त अॻिते असांजो सुठो प्रोग्रेस थींदो असांजे समाज लाइ बि सुठो थींदो ऐं असांजे समाज में बि असां सभिनि सां वेनिती आहे की सभु पंहिंजे परिवार में सिंधी में ई सभु कुझु कनि सिंधी में ई ॻाल्हाइनि सिंधी में प्रोग्राम ॾिसण सिंधी जा प्रोग्राम अॼुकल्ह ॾाढा सुठा अचनि था ऐं ठहनि बि था उनमें हिस्सो वठनि पंहिंजे समाज खे सिंधी भाषा खे वधाइनि